यहाँ जानवरों को बाहर से लाया जाता है गाय गाय को बाहर से लाकर यहाँ कसाई लोग उसको काट कर चार सौ पाँच सौ दो सौ ऐसे सभी को बेचते हैं इसी हिसाब से अपना कमाई करते हैं और भैंस हो गया भैंस को भी उसको काट देते हैं काट कर उसको भी बेचते हैं कसाई लोग जैसे सब लोग इस समय यह मास मछला खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन एक तरह से सोचिए तो यह तो पशु मृत्ति हुई ना पशु हत्या करना यह तो अच्छी बात नहीं है और बकरी बकरी और खस्सी इन सबको भी काट कर बेचा जाता है पाँच सौ सात सौ रुपए किलो और मुर्गा मछली यह सब तो आम तौर से देखिए तो बहुत ज़्यादा कटा जा रहा है इतना काटना नहीं चाहिए सभी कसाई लोग इसको काट कर पाँच सौ छह सौ किलो के हिसाब के हिसाब से बेचते हैं सभी लोग इसको खाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं लेकिन इसतो भी तो सोचना चाहिए कि अपने देश में कितना मृत्यु हो रहा है गाय भैंस यह सबको नहीं काटना चाहिए इसकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है सभी को सोचना चाहिए कि यह सब भी रहेंगे तो बहुत ज़रूरी इन सब चीज़ तो बहुत ज़रूरी है ना इसको काटना नहीं चाहिए और रहा मीट मछली का सवाल तो